اردو زبان اپنی پوری تاریخ میں دوسری زبان ہے اس سے پہلے پہلی زبان فارسی ہے فارسی سے اردو زبان بنی ہے اردو زبان ہمیں بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ یہ ہندی سے ملتا جلتا ہوتا ہے ہندی کے جیسا ہی اردو بولا جاتا ہے اردو کا مطلب ہوتا ہے لشکر اردو بہت ہی اچھی میٹھی زبان ہے جسے آدمی بول چال میں استعمال کرتے ہیں یہ بولنے اور سننے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ زبان ہے جسے آدمی بول کر اچھا خاصا شاعری کر لیتے ہیں اور اردو زبان سے ہمیں تعلق ہے بہت پہلے سے اردو زبان سے بہت اچھی بھاشا مانی جاتی ہے ہمیں تو بہت اچھی لگتی ہے اردو زبان اردو زبان اردو زبان سے یعنی اردو زبان تو ہمارا